سرکاری اسکیموں کے تحت فراہم کی جانے والی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے لحاظ سے عام طور پر بہت سستی ہوتی ہیں بلکہ اکثر اوقات مفت ہوتی ہیں ان اسکیموں کا مقصد کم آمدنی والے افراد غریب طبقے اور ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو مہنگے علاج کے متحمل نہیں ہو سکتے سرکاری ہسپتالوں میں علاج اکثر سستا یا مفت ہوتا ہے لیکن سہولیات کا معیار لمبی انتظار کی فہرست اور ڈاکٹرز کے لیے وقت کی کمی جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نجی ہسپتالوں میں علاج مہنگا ہوتا ہے لیکن وہاں جدید سہولیات تیز رفتار خدمات اور ڈاکٹرز کے لیے آسان دستیابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ انہیں ترجیح دیتے ہیں اگر وہ اخراجات برداشت کر سکیں سرکاری ہسپتال علاج اکثر مفت یا بہت کم قیمت میں فراہم کیا جاتا ہے ںجی ہسپتال علاج کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں سہولیات سرکاری ہسپتال محدود وسائل پرانی مشینری اور سہولیات میں کمی ہو سکتی ہے نجی ہسپتال جدید سہولیات صاف ستھری ماحول اور آرام دہ کمرے فراہم کیے جاتے ہیں سرکاری ہسپتال لمبی قطاریں اور طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نجی ہسپتال زیادہ تیزی سے خدمات فراہم کی جاتی ہے سرکاری ہسپتال کم تعداد میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ جو اکثر اور لوڈ ہوتے ہیں نجی ہسپتال زیادہ تعداد میں ڈاکٹرز اور خصوصی ماہرین کی دستیابی سرکاری ہسپتال علاج کا معیار ٹھیک ہوتا ہے لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے مسائل پیش آ سکتے ہیں نجی ہسپتال علاج کا معیار زیادہ بہتر اور جدید ہوتا ہے آپ کے علاج کے ضروریات اور مالی استطاعت کے مطابق فیصلہ کرنا بہتر ہوگا کہ کون سا آپریشن آپ کے لیے زیادہ موزوں ہے